म्हाज्या वाठारांतली कलाकृती विकत घेवपाक वा विकपाक आनी थोडी चर्चा करपाक मेळपी सुवात म्हटल्यार ऑनलायन प्लॅटफोर्म ऑनलायन प्लॅटफोर्मान म्हाका खूब हॅल्प केल्या ऑनलायन प्लॅटफोर्म म्हटलें जाल्यार सोशल मिडिया आनी सोशल मिडियाचो मॅन म्हटल्यार इन्स्टाग्राम हांव जें जें म्हाजें कला काडटां कला करतां चित्र काडटां ते इन्स्टाग्रामाचेर शॅर करतां इन्स्टाग्रामाचेर शॅर केल्ल्यान म्हाजे फॉटो खूबश्या लोकां पर्यंत पावतात जेणे करून तें म्हाका ऑडर्स दितात म्हाज्या कलेक भाव दितात वालोर दितात म्हुणून म्हाज्या खातीर ऑनलायन प्लॅटफोर्म हो खूब म्हत्वाचो आसा म्हाजी कला पसरोवपाक